हमर प्राइमरी एडुकेशन या प्राथमिक शिक्षा कॉन्वेन्ट इसकुलमे भेल उर्सुलाइन कॉन्वेन्ट पूर्णियाँमे तऽ ओहिठाम लाइब्रेरी बड्ड नीक पुस्तकालय अछि इसकुलके कैम्पसमे हम जे पढ़लहुँ चूँकि कॉन्वेन्ट इसकुलमे पढ़लहुँ ताहि लेल हमर जे पहिल चीज हाथमे आयल ओतौ पुस्तकालय से से बाइबल छलए तऽ हम बुझै छी कि हम बाइबिलए टा शुरूमे पढ़लहुँ तकर इतर चूँकि प्राथमिक शिक्षा छलए तऽ राइम्स बुक या स्टोरी बुक जे पढ़ल जा सकैत अछि आ लाइब्रेरीमे उर्सुलाइन कॉन्वेन्टके लाइब्रेरीके एकटा एक खासियत छलै कि ओतय नन्दन आ चम्पक एवेलेबल रहैत रहै तऽ नन्दन आ चम्पक सेहो इसकुल से लऽ कऽ पढ़लहुँ हर शनि दिन किताब देल जाइत छलै बच्चाके इश्यू होइत रहै किताब जे कि सोम दिन लौटाबैके छलै तऽ ओ शनि दिन से सोम दिन तक नन्हेँ सम्राट चम्पक नन्दन खतम कऽ दैत रहियै तऽ से चीज बुझाइयै कि जे पढ़ैके ललक लागल से ओहि ठाम से कि दू दिनमे एक नन्हेँ सम्राट या चम्पक ओ नेनापनमे खतम कऽ दैत रहियै